दीपावली इक्क साढ़े देश दा इक्क बड़ा फेमस त्यौहार ऐ जेह्ड़ा अस इस लेई बनाने न जिस दिन इस दिन दीपावली तां बनाने न की इस दिन श्रीराम भगवान हे ओह् चौदहां वर्ष दा वनवास कट्टियै अयोध्या गी आये हे बापस इस दिन उंदे आने दी खुशी च लोकें बड़ियां खुशियां बनाइयां हियां लोकें अपने घर दीप जलाये हे पटाके फटांदे इस दिन लोग बड़ी खुशी बनांदे दीपावली दे दिन एह् हिंदुऐं दा इक्क प्रमुख त्यौहार ऐ जेह्ड़ा दीपावली ऐ एह् कार्तिक मास दी मास दी अमावस्या दी रात्रि गी मनाया जंदा इस रात गी घर घर दीप जलाये जंदे इस गल्ला इसगी दीपै दा ध्यार बी आक्खेआ जंदा एह् बड़ा लोकप्रिय त्यौहार ऐ दीपावली धनतेरस कोला लेइयै ते भाई दूज तगर पूरे पंज दिन मनाया जंदा ठीक ऐ दीपावली दे दिन अपने अपने घर लोग बड़ियां खुशियां मनांदे न दीपावली अस लोग बड़े बड़े शौक कन्नै बनाने न जिस दिन इसलेई अस दीपावली बड़े शौक कन्नै मनाने न क्योंकि इस दिन जेह्ड़े भगवान श्रीराम हे ओह् अपने चौदहां वर्ष दा वनवास कट्टियै बापस आये हे अपने घर उनें चौदहां वर्ष दा वनवास इसलेई कट्टेआ हा की जेह्कियां माता केकैयी हियां ओह् चाहंदियां हियां की उंदा जेह्ड़ा पुत्र ऐ भरत ओह् राज करै ओह् राज करै पूरे राज्य उप्पर पर जेह्ड़े भगवान राम हे ओह् बड्डे हे उनें केह् कीता की अपने जेह्ड़े पतिदेव हे उनेंगी आक्खेआ की जेह्ड़े उंदे कोई तीन वचन हे उनें वचनें गी उनें पूरा करने आस्तै ओह्दे च उनें आक्खेआ की जेह्ड़े भगवान श्रीराम न इनेंगी चौदहां वर्ष दा वनवास दित्ता जा ते जेह्ड़ा चौदहां वर्ष दा वनवास जेह्ड़ा पूरा कीता श्रीराम नै चौदहां वर्ष दा वनवास कट्टियै ओह् जेल्लै वापस आये ते इस खुशी च लोग जेह्ड़े अपने घर बड़ियां खुशियां बनांदे न ते पटाखे बगैरा फोड़दे न ते दीप बगैरा जलांदे बड़े एह् खुशी कन्नै इसी त्यौहार गी लोग बनांदे न